آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹیکنالوجی سے ہمیں ہر کام میں آسانی ہوتا ہے پنکھا ہو گیا واسنگ مشین ہو گیا فریز ہو گیا اس کے بعد موبائل ہو گئے ہر چیز جو ہے یہ ٹیکنالوجی میں آتا ہے اس سے ہمارے زندگی کے اندر بہت سہولت آ گیا کہیں آنے جانے میں بھی سہولت کے اعتبار سے بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہمیں سہولت ہوتا ایروپلین ہے یہ سب بس ہے یہ جو ٹیکنالوجی آسانی ٹیکنالوجی سے آسانی سے ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے اسی لیے ہمارے زندگی کے اندر ٹیکنالوجی کا اہم کردار ہے اہم مہتوپورن ضروری ہے ہمارے لیے اسی لیے ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اور جو ہے اس کے اس سے ہماری زندگی سہولت آسانی پیدا کرتی ہے اور ہم کو سہولت دیتی ہے ٹیکنالوجی سے کام کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے موبائل جو ہے یہ ایک تو سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے اس سے جو ہے آسانی سے ہم اپنے کام کو پورا کر سکتے ہیں اور جو ہے کہیں دور دور کے لوگ لوگوں کو بھی ہم آسانی سے بات کر سکتے ہیں اس سے اس سے سمجھا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کال کے ذریعے بیڈیو کال یہ سب ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی ہمارے زندگی کے لیے ہمارے زندگی کے لیے بہت ضرورت ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہمارے ہر کام میں آسانی سہولت پیدا ہوتی ہے اسی لیے ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی کے اندر ایک مہتو مہتوپورن بھومیکا ہے مہتوپورن